हून के मेरी पसंदी दा जेह्ड़ी ट्रैक ऐ ओह् ऐ बैश्णो माता दी जात्तरा बैश्णो माता दी जात्तरा करने आस्तै में तिन्न चारी वारी गेदी ऐं इक वारी ते में अपनी स्हेलियें कन्नै गेई ही ओह् स्हेलियें कन्नै जाइयै ते बड़ा मजा औंदा ऐ पैह्लै जात्तरा शुरु कीती पैह्लै चरण पादुका उत्थें दे दर्शन कीते फिर अग्गै बदियै अद्द कवारी दे कीते फिरी पौड़ियां चड़ी चड़ियै बिच्च शड़का च चलियै फिरी सांझी छत्त गे फिरी बैश्णो माता उत्थें रात गुजारी फिरी सुबह् दर्शन कीते फिरी असें भैरोआं घाटी चा होंदे होए आए दुजी बार फिर में बैश्णो माता दी जात्तरा कीती ओह् वी स्हेलियें दे नाल तिजी बारी फिर जात्तरा कीती ओह् अपने बच्चेआं दे नाल कीती ते बच्चेआं नूं लित्ता कन्नै उना नूं दस्सेआ सब कुछ फिर सैर कर कीती उद्दर चढ़ाई पौड़ियां दी कदी छड़कां दी फिर ते रस्ता बी बदल गे हून ते सिध्दा अध्द कवारी बैश्णो माता चली जाओ उद्दरे जात्तरा करदे होई